हलो अच्छा तव्हां कलर करायो मुंहिंजे हितां खां हा हा हा सुञातो तव्हांखे तव्हां रिया था ॻाल्हायो मां तव्हांजो कलर करियो हो वारनि कीअं की कीअं तव्हांखे तव्हांजे घर वारनि खे माइटन खे तव्हांजे वणिया कलर चलो न न न मुंहिंजे पार्लर में सभु तरह जा कलर अथव ॾाढी सुठी सुठी क्वालिटी अथव ऐं मां त कोशिशि कंदी आहियां त सभु जेका कस्टमर आहिनि मुंहिंजा जेका बि ग्राहक आहिनि उन्हनि खे मां सुठे खां सुठो कलर कया ऐं सुठे खां सुठा उन्हनि खे तमामु सुविधाऊं ॾेया ताकी उअ ख़शि थियनि ऐं त मां घटि मां घटि ॾिसो कंहिंखे तकलीफ़ ॾियण जी कोशिशि कंदी आहियां छा आहे तव्हां ॿिए पार्लर में वेंदा त उते तव्हांखे एसी जी एसी बि न मिलंदी ऐं तव्हांखे हिनजी सुविधा बि न मिलंदी का पर मुंहिजे पार्लर में तव्हांखे इहो ॾाढो सुठो तव्हांखे मतिलबु मिलंदो आहे सभु हा हा मां तव्हांखे बिल्कुलु अ सुभाणे अ मां तव्हांखे टाइम ॿुधाए छॾदमि तव्हां मोकिलिजो ऐं बिल्कुलु सुठी क्वालिटी जो मां अ लोरियल जो सुठो वारो बिल्कुलु अ डुप्लीकेट न थियण हुजे ॿियो मतिलबु सुठो मां तव्हांखे कलर हुनखे करे ॾिनो ताकी को हुनखे ईअं भाई करण सां कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे फुरणू थी वेंदियूं आहिनि वारनि में हा त उह फुरणु बि थी वेंदियूं आहिनि ऐं कंहिंजा वार आहिनि उह वार सभु हेठि किरण लॻंदा आहिनि त मुंहिंजो मुंहिंजो मां जीअं कंदी आहिंयां न त हुन सां मतिलबु हर को ख़ुशि थी वेंदो आहे जीअं तव्हां सम्झी वियो हा उहो त छा आहे जीअं हुनजी लंबाई हूंदी न वारनि जी हुनजे हिसाब सां मां हुनखे ॿुधाइ छॾदमि तव्हां हुनजी चिंता न कयो त मां वधीक पैसा वठंदी न आहियां मूंखे जेतिरो हूंदो आहे न ॾिसो तव्हांखां बि वधीक पैसा थोरी न वरिता ऐं तव्हांजे कलर बि सई सुठो अथव ठीकु आहे न हाणे तव्हां सुभाणे मोकिले छॾिजो ओके ठीकु आहे

न न न नई नई ओके हा हा हा हा चलो ओके ओके